السلام علیکم و رحمة الله و برکاته خیریت سے ہیں جی ارڑیا سے بول رہے ہیں ہم جی التجاء یہ ہے کہ ہم کو جو ہے دو روم چاہیے اور میں ہم کو سفٹ ہونا ہے ارڑیا میں تو اسی چیز کے لیے میں آپ سے گفتگو ہوئی ہے کیا بہتر رہے گا کہاں لینا اچھا رہے گا اور کہاں پہ جیتے ہم ہمیں آرام ملے اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہو اور کوئی جھنجھٹ نہیں ہو ایسی جگہ ہم کو آپ دو روم دلائیے ہم وہاں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں جی جی جی رینٹ کیا پڑے گا اس مطلب کرایہ اس کا کرایہ دینا ہوگا کیا دینا ہوگا جی کچھ جیسے کہ مطلب ایڈوانس ہوتا ہے کچھ پہلے دیا جاتا ہے ایسا تو کچھ بات نہیں نا ہیں جی جی جی جی تو آپ کے آفس میں آ کر کے بات کرنی ہے بات بن جائے گی ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نا آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ سے ملاقات بہت دن سے سوچ رہے ہیں ہم کرنے کے لیے لیکن موقع نہیں ملا جس کے موقع جو نہیں ملا جس کی وجہ سے ہم نہیں آ پائے انشاء اللہ بہت جلد جو ہے آپ سے ملاقات کریں گے اور روم کے سلسلے میں آپ سے بات کریں گے اور ہم کو لینا ہے ضروری ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم بہت جلد آپ سے ملاقات کرنے کرنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم